सब भाय बहिनके बीचमे प्रेम होइ छै आओर लड़ाइ झन्झट भी होइ छै आओर ई सब घरके कहानी छिऐ आओर भाय बहिनके बीचमे जे प्रेम होइ छै ओ अलग ही प्रकारकेँ प्रेम होइ छै जाहिमे रक्षा बन्धन भाइदूज बहुत तरहकेँ पर्व भाय बहिनके लिए मनाएल जाइ छै आओर एकर लिए ओ दुनू काफी एक्साइटेड रहै छै जे हमर सबके पर्व आएत तऽ हमसभ अपना रूपसँ मनाएब आओर छोट पैघ भाय बहिन सब जे रहै छै गाममे जाहिमे मित्रता आओर लडाई झन्झट सब रङ्गके चीज होइ छै आओर बहुत तरहकेँ पर्व त्यौहार भी भाय बहिनके नाम पर मनाओल जाइ छै जाहिमे सबसँ अच्छा पर्व छिऐ रक्षाबन्धन जाहिमे बहिन अपन भै भाइके हाथ पर राखी बाँधे छै आओर